दा बैसागो जेथो मासनिफ्राय जों लेस्रा जायो बेनिफ्राय जिंखा जायो बेनिफ्राय फाथो मैगंबो खेथि मावनानै जायो बेनिफ्राय मैथा फोयो मैथाबो जायो मैथाखौ जों आरो नाजोंबो जायो सेन सानानै बेनिफ्राय आरो बिदिनो हाबि जाबि मावलांबाय थायो जों सेन सानानै बेनिफ्राय बहुद हाबि जाबि मावोलै जोंफोर लाव गायो बैसागो समाव माबा जायो जिं बैसागु समावलाय जिंखा जायो बेनिफ्राय मैथा जायो बेनिफ्राय आरो थाइबेंफोरबो गरम बोथोर नालाय गरमाव थाइबेंबो जायो बेनिफ्राय आरो फलुं जायो बेनिफ्राय खुमब्राफोर जायो खुमब्रा लाव खुमब्रा बेनिफ्राय आरो नाफोरजों जायो बेफोरखौ ओंख्रि